आंहा नख'राव जुनारफोर फिसिनाय दं जोंहा मोसौ दं आरो अमा अमाबो दं आरो बोरमा दाउफोर दं जों दाउफोरखौथ' एसेबां नायनो गोनां जाया आदारखौ होब्लानो जायो अमा अमा फिसिनानै जोबोर मुसाम्फा जायो मानसिया अमायाव जों मोजां फैसा दैखांनो हायो अमाखौ जों आदार होयो फुङाव खनसे सानजौफुआव खनसे आरो मोनायाव खनसे खेबथाम आदार होयो अमानो अमाखौ थाब थाब जुदि जों आदारखौ होना मोजां जाहोनानै जोथोन मोजां लानो हायोब्ला मुलाम्फा दं आरो जों अमा फिसा जायो जाहोयोब्ला फिसाफोरखौ फान्नानै गोबां रां मोननो हायो अमा फिसा जानोसै समाव जों इसे जोथोन लाबाय थानांगौ नायबाय थानांगौ बिमाखौ जोंनि नख'रनि गासिबो नायो जुनादखौ जुनादखौ जों जेरै अमाफोरखौ आदार होनायाव गुन्दैफोर नागिरना होफैयो बेफोरबायदि आरो मोसौ मोसौखौ मोसौ बिमाखौ दुब्लियाव होयो आरो फिसा जायोब्ला जों गाइखेरबो मोननो हायो मोसौनिफ्राय मोसौ लांलाय लाबोलाय खालामनायाव जोंहा नख'रनि गासिबो हेफाजाब खालामो फुङाव लायनाय उन बेलासे समाव दोस्लायनाय आरो मोना मोनायाव लायनो थाङो जों लाना फैनानै न'वाव दोनफैयो आरो बोरमाखौबो बेबायदिनो दै दौनाय समाव दै दौवो फुङाव हैनानै दोन्ना फैयो मोसौ बोरमाखौ दोना होनानै फैनानै आङो आरोबाव सानजौफुआव जों दै दौवोबा गांसो नागिरनानै होयो मोजां जायगायाव जाहोना लोंहोनानै जोङो मोनायाव फै लाना फैनानै गलि न'वाव खानानै दोनफैयो मोसौ मोसौनिफाय जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै गाइखेर गाइखेर फान्नानैबो जों रां मोननो हायो आरो मोसौ मोसौ फिसाखौ जोङो मोजां जायोब्ला मोसौखौ गेदेर खालामना फाननो हायो आरो मोसौजों जों हालेवनो हायो गोबां मुलाम्फा दं मोसौ फिसियोब्ला गोबां मोसौफ्रा गाइखेर फान्नानैबो सोलिलांनो हायो नख'रखौ आरो बोरमाफ्राबो बेबायदिनो जों मोजां जोथोन लाब्लानो जुनारखौ मोजाङै मोननो हायो अन्नानै जोथोन लाब्ला जुनाराबो जोंनो हेफाजाब होयो मोजां नायब्ला जाहोनाय समाव जोहोयोब्ला गांसो आदारफोरखौ थिक सम मथे जगायोब्ला जों जुनारनिफ्राय जोबोर गोबां फैसा बा मुलाम्फा मोनो हायो जों बेनोसै